गोवा मॅडिकल कॉलेजान हार्ट एटॅकेचेर ट्रिटमेंट म्हणल्यार एनजिओ प्लास्ट ओपन हार्ट सर्जरी बी विदावट एनी फीज करतात थंय युट्रस सर्जरी कॅन्सर ट्रिटमेंट बी लोकांक फुकट ट्रिटमेंट मेळटा